ناسک ضلعے میں خواتین کو درپیش اہم چیلنجوں میں سے کچھ تعلیم روزگار اور سماجی حیثیت کے لحاظ سے کچھ چیزیں ہیں جیسے دیہی علاقوں میں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے میں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ دور دراز اسکولوں تک جانا وسائل کی کمی اور شادی کو لے کر سماجی دباؤ ناسک ضلعے میں خواتین کو روزگار کے مواقع محدود ہیں خواتین کو جنسی ہراسانی اور امتیاز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ناسک ضلعے میں خواتین کو سماجی طور پر کمتر حیثیت دی جاتی ہے خواتین کو اکثر مردوں کے تابع سمجھا جاتا ہے خواتین کو فیصلہ سازی میں حصہ لینے اور اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے مواقع سے محروم رکھا جاتا ہے